सीतामढ़ी के मुख्य शैक्षिक स्थान जे अछि सभ जगह प्रसिद्ध छै एस आर के जी कॉलेज सर्वपल्ली राधाकृष्णन कॉलेज हँ हिनका एहि कॉलेज के बारे मे तऽ हम बहुत बढ़िऑंसँ जाकऽ बता सकै छी कियाकि एहि कॉलेज के जे मास्टर सभ छथिन बच्चा सभके खूब रोचक मतलब मोन लगाकऽ पढ़बै छथिन अपन ओहि तरीकासँ पढ़बै छथिन जे बहुत बढ़िऑं बच्चा सभ सीखै छै आ एकटा आर कॉलेज एस एल के कॉलेज इहो बहुत बढ़िऑं कॉलेज छै बहुत जगह प्रसिद्ध छै केओ अहाँके बता देत एस आर के कॉलेजके बारे मे आ हाँ हिनकर नाम छियनि लक्ष्मी किशोरी कॉलेज एस एल के कॉलेजके पूरा नाम छै आ ई कॉलेज भी बहुत सुन्दर छै अछि कि बताबू बड रमणगर लागै छै एहन साफ सुथरा रहबाक चाही कॉलेज